हेलो मनीषा कुमारी अच्छा हँ सबसे पहिले ते छब्बीस जनवरी आँ उन्नैस सए पचास के के देशके अपनासबके संविधान लागू भेल रहले आ ओकरा भारत के गणतन्त्र दिवस के रूप मे भी मनायल जाइ छै आँ ई दिनके याद हर छब्बीस जनवरीके दिन मनायल जाइ छै गणतन्त्र दिवस के रूपमे

गणतन्त्र दिवस एकगो बड़ी महत्वपूर्ण हमरासबके राष्ट्रीय त्यौहार है एहिके अवसर पर विद्यालयमे जितना भी ऑफिस है सरकारी ऑफिस ओहिसबमे आ एक भाषण देल जाइ छै झण्डा फहरायल जाइ छै एहिदिन बहुत तरह के प्रतियोगिता सबके आयोजन कयल जाइ छै बच्चा सबके हिन्दी भाषा तथा मातृभाषा के मजबूत पकड़ ना रहै छै तऽ ओहिके लेल कि होइ छै कि छब्बीस जनवरी के दिन भाषण के जरिये बच्चा सबके मातृभाषा पर पकड़ बनायल जाइ छै आ सुनै छी हेलो हँ गणतन्त्र दिवसके अवसर पर जे भी कार्यक्रम आयोजित कयल जाइ छै ओहिमे हिन्दी भाषाके जादा महत्व देल जाइ छै एहिमे बहुत तरहके आ सबसे पहिले तऽ उन्नैस अप्रेल उन्नैस सए सैंतालीसके जे भारत आजाद भेल रहै ओहिमे जितना भी आदमी सब रहले जत्ते सैनिक सब रहले सब अपन योगदान दैले रहलै आँ ई सब एहिसब के वजह से हम अपनासबके संविधान काफी महत्व रखै छै एहिमे कि सब कि सब भाषा संशोधन बला भाग समाप्त हो लै आ छब्बीस जनवरीके दिन एकरासब छब्बीस जनवरीके रूपमे मनायल जाइ छै छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास के संविधान लागू होइमे कड़ी मेहनत लगले जेकर टाइम रहले एगयरह महिना अठारह दिन के समय लगले आ एकर तऽ संविधान उन्नैस सए उन्चासमे हि तैयार भय गेल रहै लेकिन एकरा छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचास के लागू कयल गेले अपना सबके संविधान लागू करएमे

हँ हँ तऽ इएह है के छब्बीस जनवरी उन्नैस सए पचासके भारतमे गणतन्त्र दिवसके रूपमे मनायल जाइ छै बच्चा सबके बहुत तरहके प्रोग्राम करायल जाइ छै आउरो एहिमे होइ छै कि